हेलो हेलो

ओके ओके ओके जस चिल आप पहले तो अपना नाम तो बताओ मुझे

ओह थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी वेरी मच देखिए आप लोगों के ही आप लोगों की ही वजह से मैं आज इस मुक़ाम पर आ गई अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देते तो मैं आज यहाँ नहीं रहती आप लोगों ने मुझे पहचाना मेरे मेरे अंदर जो है मेरे गुण को पहचाना और मुझे यहाँ तक पहुंचाया आप लोगों की ही वजह से मैं यहाँ पहुंच पाई हूँ इसके लिए दिल से थैंक यू और आपको मेरे बारे में जानना है देखिए मैं मैं पहले एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करती थी और मैंने टिकटॉक से अपना कैरियर इस्टार्ट किया पहले तो नो लाइक्स नो विव्स नो नो कमेंट्स नो सेयर ऐसा कुछ होता था फिर लेकिन मैंने मैंने अपना काम नहीं छोड़ा और अगर आप कोई भी चीज़ अपनी काम इश्टार्ट करती हो तो उसमें बहुत सारे के लोग कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं लेकिन मैंने सब को इग्नोर किया मैंने मैंने बहुत कुछ झेल कर के मैं यहाँ तक मैंने बहुत मेहनत किया है मैंने बहुत अपनी सक्सेस के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया है और उस आप लोगों ने मेरे इस कठिन परिश्रम को पहचाना और मुझे यहाँ तक पहुंचाया और इतना सारा आप लोग मुझे प्यार करते हो उसके लिए दिल से धन्यवाद और बस हार्ड वर्किंग है हार्ड जितना भी आप आप अगर किसी भी आप अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो उसमें दिल से मेहनत करो और जितना हो सके उतना दिल से मेहनत करो तो उसमें आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होगे और और बस यही सब है और आप बताओ

देखो आप आप आपको डेली वीडियो दो वीडियो या तीन वीडियो डेली पोश्ट करो और मुझे मेंसन करो ठीक है मुझे डी एम में मैसेज कर देना अपना नाम और कॉल पर बात की है ये बता देना मैं आपकी इश्टोरी को आपकी वीडियो को मैं अपने इश्टोरी पर मेंसन करूँगी और आपको टैग करूँगी ओके और कंटेंट जो भी है अच्छा और जो भी ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहे हों उस ट्रेंडिंग सॉन्ग पर आपको रील बनानी है ओके और हाँ ट्रेंडिंग सॉन्ग पर आप जो भी जैसे डांस कर रहे हो आपके लोकेशन बेस्ड होना चाहिए और कंटेंट तो सुपर बेस्ट होना चाहिए और डांसिंग में आपके मूव्स अच्छे होने चाहिए मतलब जो भी आपके अंदर जो भी अंदर है ना सब को आपको बाहर दिखाना है ये कर के कि वो आपका काम है ये सोच कर के नहीं कि मुझे मुझे उससे कुछ अर्न करना है ये सोच के बिल्कुल नहीं ये सोचना आप कि वो मेरा काम है वो वो मुझे पसंद है मैं उसमें बोल रही हूँ ओके वेलकम वेलकम